हम जे जैकेट लेने छलहुॅं से जैकेट बढ़िऑं अछि हल्का अछि आओर ओकरा कतौ मने छोटो जगह पर राखल जा सकैत अछि आ अपन फेर ओकरा पहिर सकै छी